हमरा घरमे जब बुखार लगै छै तऽ हम पहिले घरेलू उपाय करै छियै जब घरेलू उपाय करै छियै इएह करै छियै जे जकरा बुखार लगै छै ओकरा कहै छियै चावल नहि खाय लेल गरम पानि पियै लेल आओर अगर सरदी होइ छै हम कहै छियै भिक्स लगाबय लिए जइसे पैखाना होइ छिकै या उल्टी होइ छै तऽ कहै छियै ओकरा घोल बनाए दै छियै पानि छिकै चीनीके ओकरा मिलाए कऽ निम्बू मिलाए कऽ कहै छियै घोल पिलबै लए आ तकर बाद ओकर उस ओहोसँ नहि होइ छै तकर बाद हमे जइसे कि भए गेलै दबाइ लानि कऽ दै छियै तब पर भी नहि होइ छै ठीक आ विस्तार होइ जाइ छिकै तब देखै छियै डॉक्टर कन डॉक्टर खन जाइ छिकै डॉक्टर कन गयलाके बाद तऽ जानिते जान जानबे करै छियै कि जे मतलब रुपैआ खर्चा बहुत होइ छिकै वहाँ गयला गयलाके बाद तऽ ठीक होयबे ने करै छै अइसन बात नहि छै कि नहि होइ छिकै वहाँपर जाइ जइसे कि दबाइ सुविधा होइ छिकै आओर नर्स रहै छै डॉक्टर रहै छिकै दबाइ बढ़िआँ दै छिकै तऽ ठीक होइ छिकै नहि जेतै तऽ फेर दिक्कते ने होइ जयतै यही सभ मतलब जाइ छियै तऽ मतलब खर रुपैआ खर्चा होइ छै जादा होइ छिकै लेकिन पहिले घरके उपाय करि लै छियै तकर बाद जाइ छियै गयलाके बाद तऽ वहाँ पड़ी डॉक्टर जे कहै छिकै ई चीज नहि खाइ लए जइसे कि चा बुखारमे कहै छिकै चावल नहि खाइ लए आओर रोटी खाइ लए तऽ मतलब यहीसभ करै छियै डाक्टरोके बात तऽ माननाइ जरुरिए ने छिकै इसी वजहसँ मतलब किछु उपाय होइ छिकै आओर आओर यहीसभ मतलब दबाइ लिखै छिकै दबाइ खिलबै छियै जेना जेना बतबै छै ओना करै छियै